जी सर मैं डॉक्टर राहुल सिंह बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिष्ट बताइए सर क्या हो गया सर आप कबसे ये आपको सर देखिए मैं आपको थोड़ा दो तीन एडवाइस देता हूँ उसके अलावा आप थोड़ा उसको फ़ॉलो करिएगा अभी हाँ जी सर सर मैं जितना समझ पा रहा हूँ मैं थोड़ा आपको दो एडवाइज़ देता हूँ उसके बावजूद देखिए आपको आराम नहीं लगता है आप ठीक नहीं होते तो आप बिल्कुल क्लीनिक में आ सकते हैं सर पहली बात तो अभी प्रेज़ेंट में आप रहें सर पाष्ट में जो हो गया है ना भूतकाल में जो हो गया माना आपके साथ ठीक नहीं हुआ पर अभी आप उस पर दिमाग़ ना लगाते हुए अभी वर्तमान में जो चल रहा है है ना आप उस पर ध्यान दें और दूसरी बात सर आप अकेले ना रहें न हाँ दूसरी बात सर आप अकेले ना रहें आपके माता पिता आपके भाई बहन आपके जो मित्र हैं इधर उधर जो आप घूमते हैं जैसे आप पहले रहा करते थे है ना ख़ुश रहा करते थे प्रसन्न रहा करते थे दिक़्क़त परेशानी में नहीं रहा करते थे वैसे रहा सर आप थोड़ा थोड़ा उसको नेचर ना बदलिए आप अपना बढ़िया मित्र बनाइए अपना सर्कल बनाइए सबके साथ रहना सबके साथ बातें करना है ना अपनी बातें दूसरों को बताना मेन हाँ बढ़िया सर मेन क्या है आप थोड़ा सर्कल बनाइए अपनी बात आप किसी को बता सको है ना मेन दिक़्क़त होती है हम अपनी बात बताने वाले ही कोई नहीं रहता सामने तो फिर ज़्यादा फिर डिप्रेशन वाली हालत होती है है ना और इसके अलावा सबसे पहले मेंटली तो ठीक है थोड़ा फ़ीज़िकली भी ध्यान दीजिए ना शारीरिक व्यायाम करिए है ना सुबह सैर करिए धूप लीजिए खान पान पे ध्यान रखिए है ना इधर उधर हाँ बाहर का खाना खाइए कोई दिक़्क़त नहीं है पर घर का पौष्टिक आहार खाइए केवल ऐसे क्या मन से यदि ठीक रहना है तो पहले शरीर से ठीक बनना पड़ेगा है ना ये सारी थोड़ा घरेलू उपाय हैं आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको थोड़ा पहले से ज़्यादा बेटर लगेगा अच्छा लगेगा

थोड़ा सर आपका वो ध्यान मैं वही कह रहा हूँ ना सर ध्यान आपका क्या आप देख भले वहाँ रहे हो पर आपका ध्यान कहीं और है है ना पहले की बातों पे आपका ज़्यादा ध्यान है इस कारण ये समस्याएँ हो रहीं हैं कुछ मत करिए सर आप जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब उपायों पर काम करिए घरेलू उपाय हैं इसके अलावा यदि आपको समस्या होती है हमारा एक क्लीनिक है सर चेरीताल में है है ना राहुल के नाम से है साईकोलॉजिष्ट आप बिल्कुल वहाँ आ सकते हैं हम आपको सुबह चार घंटे दस से दो और शाम को भी पाँच बजे से आपके साथ उपस्थित हो सकते हैं आप बिल्कुल आइए जी आप बिल्कुल आइए जी जी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद जी